हाँ मैं अभी कुछ समय पहले ही केरल गया था तो वहाँ की भाषा और संस्कृति पूरी तरह अलग थी तो वहाँ पे हमें लोगों से बातचीत करने मे थोड़ी दिक्कत होती थी लेकिन इतनी भी नहीं होती थी और वहाँ बात करने के लिए हम कुछ चीज़ो को जैसे कि किसी शॉप से हमें कुछ खरीदना है तो इशारों मे बता दिया करते थे और या फिर इशारों के अलावा थोड़ी बहुत टूटी फूटी लैंग्वेज उनकी सीख कर और वो हमारी लैंग्वेज सीख कर हम दोनों ऐसे बात किया करते थे और हुआ ये भी कि वो हमारी लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत जानने लगे और हम भी उनकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज जानने लगे लेकिन ऐसी कोई परेशानी नहीं आई